اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنا انفرادی کام نہیں لیکن یہ کام ہر شخص انفرادی طور پر بھی کر سکتا ہے اور لوگوں کو ہمیشہ یہ سمجھا سکتا ہے کہ کس طرح سے اپنے علاقوں اپنے گھر کے آس پاس کی جگہوں کو صاف رکھا جائے میں بھی ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ صحت جیسی نعمت کے بارے میں لوگوں کو اکثر بتاتا رہتا ہوں صفائی نہ رکھنے سے ہونے والی تقریباً تمام بیماریوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہی نہیں کہ صرف لوگوں کو ہی اس طرف مائل کرتا ہوں بلکہ یہ کام میں اپنے گھر میں بھی کرتا ہوں ہمیشہ صفائی کا خیال رکھتا ہوں کوڑا کچرا ہمیشہ ایک کوڑے کے ڈبے میں ہی رکھتا ہوں اور ان چیزوں کے لئے لوگوں میں بیداری بھی پیدا کرتا ہوں یہ کچھ ایسے اقدامات ہیں جن کے سبب ہمارے گھر کے آس پاس کا علاقہ صاف شفاف ہوتا ہے